बैंक में नौकिरी करण लाइ हिकु माण्हूअ में ही गुण हुअण घुरजनि या ही हुनखे कॉलीफ़िकेशन्स हुजनि योग्यता हुजनि नम्बर वन हुजे उन्हीअ में मतलबु उन्हीअ खे ग्रेज्यूएट हुअणु घुरिजे अर्थात उन्हीअ खे घटि में घटि मतलबु स्नातक थियणु घुरिजे नम्बर टू हुनखे कम्प्यूटर जो ज्ञान हुजे नम्बर थ्री बैंक में चटाभेटी मतलबु पंहिंजो एग्जाम थींदो आहे उन्हीअ एग्जाम खे पार पास थियण लाइ हुनजी मतलबु महिनत करणु घुरिजे उन्हीअ में टे चारि टाइप जा पेपर ईंदा आहिनि उन्हनि पेपर खे क्लीयर करण लाइ उहा महिनत करणु घुरिजे अगरि जेके इहे योग्यताऊं केरु रखे थो त उहो बैंक में नौकिरी करण जे लाइ हक़दारु थी वञे थो इन्हीअ खां अलावा बैंक में घणेई माण्हू आहिनि असांजा जान पहिचान जा मिट माइट ॿार जिनि नौकिरीअ लाइ कोशिश कई ऐं उन्हनि बैंक में नौकिरी मतलबु प्रापत कई आहे ऐं करे चुका आहिनि ऐं करे रहिया आहिनि बैंक में नौकिरी करण सां ॾाढा घणा फ़ाइदा आहिनि नम्बर वन त उन्हीअ में वॾे में वॾो इहो आहे त हिकु टाईट शिड्यूल मुकरर आहे भई हिन टाइम खां हिन टाइम ताईं बैंक वञिणो आहे हिन टाइम खां हिन टाइम हेॾा होॾा भिटिकिणो काने कोई फिल्ड वर्क काने त भाई पंहिंजी उन्हीअ खे वठी पंहिंजे ग्राहकनि खे इंफल्यूस करिणो आहे या माना हुनखे प्रभावित करिणो आहे नम्बर टू त बैंक में नौकिरी करण सां पघारूं सुठियूं थियूं मिलनि नम्बर टे बैंक में जेके ट्रांसफर थींदा आहिनि उन्हीअ में पोलिटीकल राॼनितिक या जेके हुनजो हस्तक्षेप आहे ॾाढो घटि थो थिए नम्बर चोथों बैंक में मतलबु ॾाढे घटि व्याज ते करमचारीअ खे मतलबु लोन ॾींदा आहिनि जीअं जंहिं सां तव्हां पंहिंजी जेको जीवन जी शैली आहे तरीक़ो आहे उहो सुठो करे सघो था घर जूं शयूं वठी सघो था बैंक जे लोन सां बैंक जे नौकिरी करण सां बैंक में नौकिरी करण सां हिन खां अलावा ॾाढा घणा इहे आहिनि त बैंक जे रिटायरमेंट खां तव्हांखे हिकु ॿधी ॿधाई रक़म मिलंदी आहे इन्हीअ खां सवाइ थ्रड बेनिफिट जंहिं टे लाभ जे रूप में तव्हांखे पेंशन बि मिलंदी आहे जेका तहां उमिरि तव्हांखे मिलंदी रहंदी आहे